हेलो जी सर मैम आप मोबाइल सॉप से बात कर रही हैं मैम मेरे को एक मोबाइल चाहिए था

मैम मेरे को दस दस से पन्द्रह हज़ार के बीच में चाहिए रियलमी में जी मैम

मैम फ़ाइव जी में मिल जाएगा क्या रियलमी में मैम कितने तक पड़ेगा पन्द्रह हज़ार तक

हाई क्वालिटी मैम हाई क्वालटी का चाहिए मेरे को हैंगिंग वग़ैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें जी मैम और आपके मोबाइल रिपेयरिंग भी होती है ना आपकी सॉप पर यहाँ मैम मेरे घर पर मेरे घर पर एक पुराना फ़ोन है तो मैम उसको रिपेयर करवाना था हाँ उसमें मैम फ़ोन पर बात करते हैं ना तो उसमें दूसरे की दूसरी साइड से आवाज़ आती है परंतु अपनी आवाज़ उनके पास नहीं जाती है और जी और वह हैंग भी बहुत जयदा करता है ओके जी जी मैम लेकिन मैम कैस में चलेगा या इलेक्ट्रेन गूगल पे फ़ोनपे वग़ैरह से पेमेंट करूँगी या फिर कैस में भी चल जाएगा

ओके जी मैम